हँ हेलो अहाँ नरसरी से बाजि रहल छियै हमरा दू तीन टा गाछ लेनाइ यऽ एगो लेनाइ यऽ गेन्दाके फूल आओर पिअरका गुलाबके फूल लेनाइ यऽ आओर एगो ओ गुलाबी गुलाब आइ काल्हि चलले हइ ओ फूल गाछ लेनाइ यऽ बुझलिए हमरा ओ लेनाइ छै बुझलिए हँ कतेकमे मिल जेतै हँ कनियो कम नहि करबे ये देखियो हम आयलो छी अखन सहरसा से हमरा कहै छी सत्तरि टका भाड़ो लागि गेलै अहाँके नहि पता यऽ सहरसाके सत्तरि टका भाड़ा छै सुनलियै हइ जे ओ ने ओ गाछ ओ नरसरीके फूल बला ब बढ़िऑं होइ छै लगबै कालमे लागि जाइ छै तैं हम कहलिए जाइ छियै ओ केहन फूल होइ छै अड़ोसी पड़ोसी सब आबिके लै छै ने तऽ पुछि लेलहुँ जे कतऽ से लेलिए तऽ कहलकै सुपौलमे जे छै एक टा नरसरी ओतऽ हम सहरसामे रहिए कहलिए ठीक छै हमहुँ जाइ छियै ओ सब तऽ कहलकै पचपनेमे अहाँ किए अतेक कहै छियै ओ कहलकै हम पचपनेमे लेलियै दस गो हँ तऽ फूले गाछ ने लेबै गमलाके अथी लेबै ओहिमे माटि देबै तखन फूल लगैबे सब टा चीज एक टा गाछके कतेक दाम भऽ जाइत अहीँ जोड़ियो तऽ हमरा तऽ अड़ोसी पड़ोसी सुपौलके नाम कहलक यऽ पचपनेमे नहि ये कनियो टा कम देखियो सत्तरि टका सहरसाके लाइगे जाइ छै अहाँ कनियो कम नहि करबे ई कोनो बात भेलै देखै नहि छियै महगाइ चलि गेलै ओ दू टा गाछके ओ एक सए टका कहै छियै केना कहल जाइए ये एक सए देखियो हँ एक सए टकामे नहि दियऽ चलु हमरो बात नहि अहुँके बात नहि साठिमे दऽ दियऽ दए दियऽ देखियो तीन टा लऽ रहल छी तीन टा अहाँ सोचियो ने तीन टा लऽ रहल छी साठिये साठिये से जोड़ियो ने देखियो बगलमे सहरसामे बगलमे एक टा नरसरी छै देखियो बहुत सस्ता दए रहल छै लेकिन कहलकै जे फूल सब सुन्दर ओतेक नहि छै सएह नहि तऽ हम लऽ लैतियै हम सत्तरि टका लागएके अखन हम सुखपुरमे छी आब अखन हम सुपौलमे जेबै ओहोमे बीस टका हमरा लागतै फेरो हम जेबो करबै ओतऽ से तऽ फेर हमरा पच्चीस टका एगो गाछ गाछके कतेक टकाके भऽ गेलै अहीँ जोड़ियो ठीक छै आबै छी आबि रहल छी आबै छी